जेनाकि हमरा सबके दुर्गा पूजा होइ छै चैती दुर्गा होइ छै सरस्वती पूजा होइ छै तेना हमरा सबके बड़का बड़का मूर्ति बनै छै तऽ हमसब नहि बनबै छी ओहिमे मूर्तिकार आबै छै ओ सब बनबै छै सब दस दिन तक पूजा होइ छै पूजा करै जाइ छै जेना हमरा सबके छोट मोट काज भेल हमरा बरसाइत भेल मधुश्रावणी भेल हमरा लड़की सबके जे बिवाह भेल तऽ मधुश्रावणी भेल बरसाइत भेल ओइमे हमसब माटिके विषहरा बनेलहुँ माटिके हाथी बनेलहुँ ओइपर मे हाथीपर मे गौड़ी बनाकऽ ओइपर मे बैसायल जाइ छै ओ पूजा होइ छै जेना बरसाइतमे विषहरा बनल फेर हाथी बनल ओहियोमे हमसब ओ से छोट मोट जेना माटिके मूर्ति होइ छै ओ सब बना लै हमसब बना लै छियै लेकिन पैघ मूर्ति नहि बनायल होइए जेनाकि बच्चामे लोक कोनो चीज सिखै छै तऽ तसले बना लै छै माटिके बढ़िआँ बढ़िआँ चूल्हे बना लै छै जेना ओ कराहिये बना लेलक छोलनिये बना लेलक बच्चामे जेना जे लोग खेलाइ छै सब चीज बनबै छै ओ सब हमसब बना लेलहुँ लेकिन ओ हमसब बड़का मूर्ति नहि बनेलहुँ जेना कोनो पाबनि तिहारमे कोनो पाबनि तिहार भेल ओइमे जेना माटिक कोनो काज भेल चूल्हा जेना जराउर भेल हँ एखन तऽ हमरा सबके चूल्हा बनै छै नया चूल्हा ओइपर मे सब किछु बैसायल जाइ छै तऽ तहन ओ सब चूल्हा बनेलहुँ हँ बच्चाके पाबनि भेल ओहिपर मे तहन वएह छोट मोट काज हमरा सबके मूर्ति बनै छी पैघ मूर्तिकार लग मूर्ति बनबै लऽ मूर्तिकार आबै छै वएहे दुर्गा पूजा सबमे सरस्वती पूजा सबमे ओहि सबमे लेकिन हमसब वएह बनेलहुँ पैघ मूर्ति नहि हमरा सबकेँ बनायल भेल जे एमहरका काज होइ छै मिथिलामे छोट मोटवला मूर्ति सब ओ सब हमसब बनाकऽ अपन धिया पुता के देबो कयलहुँ खेलेबो कयलहुँ सीखबो कयलहुँ ओ सब कयलहुँ